औ माबोरै दं उम नोंहा मेसेंआव थ' दाथ' अखाबो गैया माबो गैया नोंहा फाथो फोबाय नामा फाथोखौथ' फाथोखौथ' सैत्र फगुन सैत्रआवनो फोखायोना बैसाग जेटआव दा फाथोआ जाबाय आरो नोंना उम ओमफ्राय माइ खोथिया खुबैनायफ्रालाय माब्रै जादों खोथिया खुबै खुबैखांबाय ना खुबै खाङाखै गायनाय फुनाया दा सोलिबाय नामा उम उम आमथिसुवानि उनाव गायबाबो जाहैगोन जोंहाबो बिदिनो गायनो हमथ'आखै खासिया जावैनो नागिरदों खासिया माबा आमथिसुवा बायनानै खासिया जावैखांनानै दोननोसै ओमफ्राय माखासे गरमेननि माइ आयस माबा माहोनो बे मा होनो माइ रनजिद उम जोसा माइब्राखौ खासिया खालामसै बे गरमेननि रनजिद माइ बेफोरखौ गायग्रोनोसै गायग्रोनानै उनाव खासिया रायोबा खासियाखौ मायसालियाव गायहैसै गायसै दस बिगासो खावसे हालौ होनसै खावसे थेकतारजों गायसै हाजिरा हाजिरा होनानै गायसै उम

उम उम हानाय समाव हाहैसै दाथ' फाथो आबो दाननायनि थायेम जाथयाखै फाथो थिलिया थासिगोन गाइजानाय नंला फाथोखौ बोखांग्रोनोसै उनाव गाइजायोबा गायनोसै माबायाव सावन बाद्र मासफ्राव गाइयै जायोना गाइयै जाया गायहैसै बिदिनो गाइनाय खालामनाय जानसै गाइखां आखा बांखा मोजांबालाय गाइलांनो हानसै अखा बांखा गैयाबाथ' गाइनाय फुनाया आसाखौनो गैया अखाजोंसो गाइनाय नालाय माइखौ दा माजायो नायनायसै गाइग्रोनायसै बेसेबां हायो उम मेसें आवबो गाइयो एखम माबा गाइयो बरथान जायो माइ माबा गाइयो आसु फोयो उम बिदिनो बोखांसै गाइनाय फुनाय बोथोरखौ गाइनाय फुनायजोंनो दिन थांहोनसै मेसें बोथोराव मेसेंनि मावसै उम दे होनबालाय गायखांबा गायखांबा खबर लाफिनदो उम दे उम उम दे जागोन जायखिया मोजाङै मोजांल' गायनो हाथोंसै उम दे होनबालाय औ नांगाल जांख्रा जोबनायाव नांगाल जांख्रा जायो बर' समाजा दे उम उम उम दे होनबालाय